میڈیا کی طرف سے دیہی علاقوں کی استھتی بہت سوسٹھ نہیں ہے میڈیا موٹا موٹا تو دیہی علاقوں کا دیہات چھیتر کا دکھاتی ہے جو چیزیں ہیں لیکن جو مین ضرورت مول ضرورت ہے جو آج بھی دیہات کی جو پچھڑا غریب الپسنکھیک دلت دبا کچلا ہے وہ جو گذر بسر کر رہا ہے دیہات چھیتر میں اس کی نی اس کو میڈیا بھی بہت اچھے سے نہیں پیش کر پاتی ہے اس وجہ سے کہ سرکاروں کا ان پہ دباؤ رہتا ہے اور سچ سامنے نہیں آ پاتا اگر وہ لانا بھی چاہتے ہیں تو دباؤ کی وجہ سے وہ اس بات کو سامنے نہیں کبھی کدھار ہو جاتا ہے ایک آدھ سال چھ مہینے میں کوئی ایک بات آ جاتی ہے سامنے ورنہ جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ ہی میڈیا دکھاتی ہے میڈیا بھی تھوڑی سی مجبور ہے اس چیز کو اجاگر نہیں کر پاتی ہے اس لیے سچ سامنے نہیں آ پاتا ہے سرکاروں کے